کچھ غلطیاں ہیں جو لوگ پہلی بار ڈرائنگ کرتے شروع کرتے وقت کرتے ہیں تو جیسے جو اُن میں سے وہ ہے لائن وغیرہ جو کھینچتے ہیں وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور آنکھ اور ناک وغیرہ جو بھی بناتے ہیں وہ سب صحیح نہیں بن پاتا ہے اِدھر کا اُدھر چلا جاتا ہے ٹیرھی ہو جاتی ہے تو کہیں چپٹی ہو جاتی ہے تو اِس طرح پہ تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جو پہلی بار ڈرائنگ شروع کرنے کرتے کے وقت لوگ غلطیاں کرنے لگتے ہیں تو اُن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اُس کے لیے بہت زیادہ مشق کرنا پڑے گا بغیر مشق کے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ اُن کا فائدہ ہوگا پھر اُس کے بعد پھر پریکٹس کے بعد جب وہ بنائیں گے تو دھیرے دھیرے وہ چیزیں جو لائن ٹیڑھی ہوتی تھیں پھر وہ ٹیڑھی نہیں ہوں گی اور جو ناک اور آنکھ کان وغیرہ جو بھی مطلب بنانا ہے اُن کو وہ سب اچھی طریقے سے بننا بننے لگے گا اور ایک اچھا فنکار بننے کے لیے جو ڈرائنگ کا فنکار ہوتا ہے اُس کے لیے ضروری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشق کرے بغیر پریکٹس کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں کہ وہ اُس فن میں جنتا ہی پریکٹس کرے گا اتنا ہی زیادہ اُس کے لیے فائدہ ہوگا اور پھر اُسی فیلڈ میں وہ اپنا ایک ہُنر اچھا خاصہ حاصل کر سکتا ہے تو ایک فنکار بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ڈراونگ کے آپشن کو سارے رول ریگولیشن کو سمجھے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرے پھر اُس کے بعد وہ ایک اچھا فنکار بن جائے گا